बबे बबे थावनिफ्राव नोंथाङा दाबो नगद होना जिनिस बायो ट्रेनजेकसन आरो रांनि मोनदांथिखौ इन्टारनेटआव माब्रै सोलायखो होन्नानै बुङोब्ला बबे बबे थावनि माने आरो नोंथाङा दाबो नगद होना जिनिस बायो नामा होन्नानै जुदि सोङोब्ला मानि बेयाव जोंनि लकेल एरियाफ्राव एबा ओनसोलारि गामि एरियाफोराव साहा दखन गय दखान बा माबा मोनसे कम्पिउटार दखान बिजाब दखान आरो बेबायदिनो माबा माबि फिसा फिसा दखानफोराव नगद रां होनानै बायनो गोनां जायो मानो होनोब्ला आगुनि जेनेखि सुबुंफोर बिथांमोनहा कम्पिउटार जुगआव डेब्लाभ नङा जायनि जाउनाव बिथांमोनहा गाव गाबागावनि दखान एबा गाव गाबागावनि गलाफोराव किउआर कड एबा एकाउन्ट नाम्बार थाम्बार बेबायदि होनानै सोलिनो रोंफानाय बेबहार गैया दा बिथांमोननि थाखायनो जोङो माखासे समाव गोबाङानो फ्राय हानड्रेडआव सेभेन्टि ओइटि पारसेन्ट जोङो नगद रां होनो गोनां जायो आरो टुइनटि बा टारटि पारसेन्ट सोया जोङो सेनियर जाय बिथांमोननियाव जोङो थांफ्लेबाय थायो नालि गुलि सिना जाना आरो नोंजों मोजां सोमोन्दो थायो बिथांमोननियाव जोङो नगद रां होयालाबासेनो जोङो बाखि राङावबो माखासे बस्थु माखासे नोंनो नांगौ जानाय गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ जोङो लाबोयो एबा गुबैयै आं लाबोयो दा आङो गुबैयै ओनसोलारि गामिफोराव सासे बा सानै बिथांमोननि गलाफोराव आङो बाखिखौनो लायो नाथाइ जेब्लानाखि आङो सम जायो एबा रां होनांगौ सम जायो बिथांमोननो आङो स' हैयो आरो ओनसोलनि माखासे एसे गिदिर थाखोनि माखासे गलादारफोरनाव आङो होनांगौ रांफोरखौ नगद नगद होनाङै आङो जिनिसफोरखौ बायो मानो होनोब्ला बिथांमोनहा दिनैनि थारिकआव सोरखौबा सोरखौबा फोथायनो गोब्राब मोनो जायनि जाहोनाव जोङो नगद रां होनो गोनां जायो आरो खायफाया बिसोरखौबो थगायो बेखायनो जोङो नगद रां होनो गोनां जायो आरो ट्रेनजेकसन आरो रांनि मोनदांथिखौ इन्टारनेटआव माब्रै सोलायखो होन्नानै बुङोब्ला ट्रेनजेकसन आरो रांनि मोनदांथि बेयो मोन्नैयाबो आलादा आलादाब्लाबो मोन्नैजों समफरख' गोनां ट्रेनजेकसन होन्नानै बुङोब्ला हारसिङै ट्रेनजेकसन जाया जेराव रां दङ एबा रांनि लेना दङ बेयाव ट्रेनजेकसना जाखागोन आरो ट्रेनजेकसन खालामनोब्ला जोङो इन्टारनेट नङा सारा जोङो ट्रेनजेकसन खालामनो हाया इन्टारनेटखौ जोंनो नांथारगोन अब्लासो जोङो ट्रेनजेकसन खालामनो हागोन रांखौ जोंनो नांथारगोन रां थायोब्लासो जोङो ट्रेनजेकसन खालामनो हागोन अब्ला ट्रेनजेकसन रां आरो इन्टारनेट मोनथामजों खाथि सोमोन्दो दङ दिनैनि थारिगआव गिदिर गिदिर गलाफोराव जोङो नगद रां होनो नाङा जोङो ट्रेनजेकसननि गेजेरजोंसो इन्टारनेटनि गेजेर गेजेरजोंसो जोङो रांखौ होनांगौ दा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय सुबिदा जे गलाफोराव जोङो नगद रां होयोमोन बे गालायाव जोङो आखायाव लानाय गंसे मबाइलनि दारैनो जोङो नोंनि होनांगौ रांखौ जोङो किउआर कड एबा नोंनि एटिएम कार्ड नोंंनि सुइफ कार्डफोरजों जोङो रांखौ होबोनो हायो दा बेयो जोंनि थाखाय गोबां सुबिदा इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय सुबिदा एबा जोंनि होनांगौ रां एबा ट्रेनजेकसन रांनि मोनदांथि बेखौ गोबां सोलायहोबाय